कढ़ी चांवर केलो पपीतो अंगूर ॿियो छा आहे अमरुद सूफ़ु सूफ़ु ऐं कढ़ी चांवर थी विया टमाटो पटाटो बसर भिंडियूं लौकी पीज मेहा भिंडियूं